हम सबों को घोड़ा बहुत अच्छा लगता है छोटा और बड़ा भी और कोई भी ऐसा आदमी घूमने जाता है तो वो भी वहीं पर देखते हैं छोटा बड़ा वाला घोड़ा बहुत मस्त लगता है काला उजाला सब रंग का अच्छा लगता है हमको दिखने में देखने में अच्छा लगता है तो देखते हैं तो वो तो घोड़ा अच्छा लगता है हमको चढ़ने का भी मन करता है तो हम उस पर चढ़ भी सकते थे घूमके भी हम साथ फ़ोटो भी खींचा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है सब रंग का रहता है देखने में बहुत ख़ूबसूरत लगता है अच्छा भी लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और देखते हैं तो सब लोग को तो सब कुछ चढ़ता है तो हम भी खुद चढ़ लेते हैं और सब कर लेते हैं शादी ब्याह में हम देखते हैं तो शादी ब्याह में तो उस उसमें देखते हैं तो उसमें भी सब मिलकर बैठते हैं तो देखते हैं हम सब तो बहुत अच्छा लगता है वो भी सब बहुत सब छोटा बड़ा सब सब रंग का होता रहता है हरिया रंग के सब रंग के बहुत अच्छा लगता है घोड़ा थोड़ा सा नील गाय भी सभी बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छे अच्छे से हम कर लेते हैं देख लेते हैं